میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں پلا بڑا بچپن سے ہم دونوں ساتھ رہے ساتھ پڑھا ہم نے ساتھ کھیلا ہر وقت ہم لوگ ساتھ رہا کرتے تھے پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آگے کی پڑھائی کے لئے ابروڈ چلا گیا پھر پڑھائی کے بعد وہ پھر وہیں جاب کرنے لگا اور وہیں سیٹل ہو گیا اور بہت ہی میرا قریبی تھی قریبی دوست تھا وہ اور اس کے بعد ملنا جلنا بھی بند ہو گیا اور اس کی مجھے بہت یاد آیا کرتی تھی اور کسی طرح سے میں ان سے ملا ان سے کال پر بات ہوئی ان سے میری اور جب باتیں ہوئی تو بچپن کی ساری یادیں پھر تازہ ہو گئی تو اسی یاد میں میں نے ان کو ایک شعر ان کو لکھا کہ مدت سے دور تھے آپ اور ہم قسمت نے جب ملایا تو اچھا لگا ساگر سے گہری آپ کی دوستی تیرنا تو آتا تھا مگر ڈوبنا اچھا لگا یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا وہ بھی رو پڑا یہی تھی ہماری داستان